हय आमी शाळेंत तशे काॅलेजीन भारतीय वैज्ञानीक तशेंच गणित तज्ञा बद्दल खूब किदें शिकला तांचे आमकां धडे आसताले आनी तातूंतल्यान आमी आमकां तांच्यानी कशे करून शोद लायलो ताजे बद्दल आमी खूब कितें शिकलीं भारतीय वैज्ञानीक म्हळ्यार फामाद वैज्ञानीक म्हळ्यार सी वी रमन ए पी जे अबदूल कलाम तशेच भारतीय गणितज्ञ तेंची नांवां आसा श्रीनिवास रामानूजन आर्य भट्टा